रंग'लि साननो दै गथायनाय सानाव फोथा थुनाय गोथार खुन्दुं गान्नाय फुजानि थाखाय सिन्दुर थुनाय दा बेफोरो मोनसे मोनसे माबानि हारिनि मोनसे फोथायनाय बे रंग'लि साननो दै गथायनाय माने ओरै जोङो गोसोआ गोथार जायो काराव फोथा थुनाय काराव फोथाव थुनाय बियो मोनसे फोथायनाय दङ धोरोमारि गोथार खुन्दुं गान्नाय बेयो जेनेबा गावखौनो देहाखौ जाहाथे मोनसे पबित्र थायो मोजां थायो बेनि थाखाय बेखौ गान्नाय जायो फुजानि थाखाय मन्दिराव थांनाय जे मानसिया मोनसे फोथायो जों जोंहा इसोर दङ दा बे इसोरखौ मोननो थाखाय जों मन्दिरावसो मोनो होनना आसा खालामो बेखायनो मन्दिराव थांनाय जायो दरगायाव थांनाय बेफोरबो जे मोनसे इसोरनिनो जायगा बेखायनो थांनाय जायो जायालासेनो थानाय जोङो इसोरखौ फोथायनाय जायो जे जानानै जों लायोबा जोंखौ सान्नायाव बा माने एसे उसुबिदा जायो मोनसे निसा फैयो बेखायनो जायालासेनो जोंहा मा खालामो जोङो बिदि खालामना होयो रजा रजा होनायाबो बेनो जे इसोरखौ जोङो जाहाथे गोसो बायदियै बा मोनसे गोथार गोसोजों गाबज्रिना हायो बेनि थाखाय रजा लाखियो आरो बेदिनो गोबां धोरोमारि हुदाफोर दङ जायखौ जोङो जेनेबा इसोरखौ जोङो फोथायो बा दुगैना जों साफ्फा जानांगौ मानांगौ दा बेनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो